मेरी फेवरेट कताब हिंदी ऐ और नुआढ़े मिगी कबीरदास दी ओ कविता जेह्की ओह् बड़ी शैल लगदी और नुआढ़ी बड़ी शैल लगदी और केह् आखदे मिगी इक मूवी ऐ ओ शूटर जेह्दे सुक्खा और सुक्खा नेहा गैंगस्टर बारे दस्सेदा ओह् बड़ी घैंट स्हाबे दा शूटर हा और बड़ा खतरनाक बंदा हा नुआढ़े कन्नै कोई पंगा नि लेई सकदा हा उस्सी मारने गल्ल पुलिस दर दर तुपदी उसी पर ओह् लभदा नि ऐहा कुसेई नुआढ़े इन्ना कोई ऐह् नि ऐ हा और और बड़ी फिलमां मेरी फेवरेट पर सारें कोला ज्यादै पसंद उय्यै शूटर ऐ और नोह्ड़े सूखा इन्ना घैट बंदा हा और पन साढ़े इत्थै पंजाब दा बंदा हा और नुआढ़े इन्ना कोई शूटर कोई ऐह् नि ऐ